जय झूलेलाल जय झूलेलाल बसि ठीकु आहे पपा पेपर जाम सुठा विया आहिनि मार्क मार्कूं बि ॾाढी मस्तु ईंदियूं अॻियां करियर में अॻियां इंजीनियरिंग सोचां पई तहां ॿुधायो ऑप्शन्स आई टी आई टी फील्ड में मां सोचे रही आहियां अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे न कराइणो आहे अञा करायो न आहे पेपर अञा हाणे अञा थी विया आहिनि त मूंखे कराइणो आहे इन करे मां वेंदमि हाणे मूंखे ॿाहिरि अ देश में वञिणो आहे त छा कया उन लाइ कीअं कया अच्छा ऐं मूंखे मास्टर्स बि करिणो आहे अच्छा अच्छा ऐं फीस अच्छा अच्छा मूंखे लॻे थो मुंहिंजा पेपर्स त जाम सुठा विया आहिनि त मूंखे स्कॉलरशिप त मिली वेंदी अच्छा अच्छा विवेकानंद सिंधी कोटा में बि खे मिली वेंदी सिंधी कोटे में बि इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली वेंदी अच्छा पपा जय झूलेलाल